ओइ लोगो हाग्रामायाव पिकनिक जाहैनोसै थौ ओरैनोसो दंखायो दा कलेजबो गैया माबो गैया बन्द'नो ओरैनो थानो बालाय लांबाय न'आव औ माला थांनाय ओमफ्राय हाग्रामायाव जाहैनोसै नामा हाग्रामा ब्रिजआव बेयावनो मोजां जायगा दं दंफां सायाबो दालांबो दं समायनाथार जायगाया माब्ला थांनाय द' थारिखाव थांनोसै नामा मा सेप्तेम्बरनि द' थारिखआव थांनोसै नामा औ जायो ओमफ्राय बाखि लोगोफोरनोबो खबर होनोसै

ओहो फैसाखौ खांग्रोनाया बेसेबां खांग्रोगोन फैसाखौ जौसे खांनोसै औ बिजोंहायनो जों गोबां बुस्थु बायनो हागोन जोंनि जानाय लोंनाय आग्लाय बिग्लाय जाखागोन औ औ अमा बेदरखौ गोबा माबा सेरथामसो बायनोसै ना सेरथामसो बायनानै सेरसेखौ हांनोसै ओमफ्राय सेरनैखौ संनोसै ओमफ्राय दाउ बयलार लानोसै लकेलआ थावआहाय मेजेम गैया औ बयलारखौ लानोसै सेरसे आधा केजिखौ संनोसै आधा केजिखौ हांनोसै है आग्लाय बिग्लाय जाथारनांगौहाय ओमफ्राय माथो माथो लाबावगोन लाब्रा ने औ मा लाब्रा सालाद बानायनोसै ओमफ्राय फानलु बाथोनफोर बानायनोसै माजों थांनाय अट'खौनो लानोसै नामा औ अट'खौनो लानोसै अट'आनो मोजां ओमफ्राय ओमफ्राय होजोंहाय दुगैनोबो सि ला औ दुगैगोन मोजां ना दैमाया दुगैगोन इ ओमफ्राय साउन्द बक्स लानांगौ ना साउन्द बक्स औ बावब्लाबो बेखौ बावथारा बिनि बाजेद दोनखानांगौ औ दे दे